پرانے میڈیا کاروں میں تو بہت ساری سچائیاں تھیں بہت ساری اس میں سچائیاں تھی جب کوئی گھٹنا گھٹتا تھا تو وہ اچّھی طرح سے اخباروں کو لکھتا تھا اور انہیں جب پرانے زمانے کے انسان جب مانو اگر کوئی سنتا تھا تو وہ بولتا تھا ہاں بے شک وہاں وہ گھٹنا ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی ضرور ہوئی ہوگی اور آج کل کے زمانے میں میڈیا ایسے بھی ہیں کہ ہر دم لمحہ ہر لمحہ ہر پل جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اگر کوئی سچ خبر بھی بتاتے ہیں تو ہمارے انسان لوگ ہمارے ہم لوگ ہم لوگ ان کو صحیح نہیں مانتے کیونکہ آج کے زمانے میں غلطیاں ہی زیادہ تر بتاتے ہیں اس لیے ہمیں صحیح باتوں پہ عمل ان کا نہیں پتہ ہوتا اسی لیے آج کے زمانے میں میڈیا والے بہت ہی خراب ہے آج کے زمانوں میں اور پہلے کے زمانوں کی دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے تو پچھلے جمانے کے میڈیا کار جو ہے وہ بہت ہی اچّھے تھے اور وہ صحیح صحیح گھٹناؤں کو لکھتے تھے اس لیے کہ وہاں پر کوئی اگر گھٹنا ہوئی ہو تو سچ بات کو لکھے تو ہماری اخباروں کو زیادہ تر پڑھیں گے آج ہمارے اخباروں میں زیادہ تر جھوٹ ہی آتا ہے اور کتنے ایپ آ گیے آج کے زمانوں میں ہمارے میڈیا والے کے جو ہے ایپ آ گئے اور یو ٹیوپ پہ ہمارے میڈیا والے زیادہ تر تو بولتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاپا جی زیادہ تر نیوز ہی سنتے ہیں جب ہم لوگ کوئی چینل پہ اگر دوسرے چینل پہ چلے جاتے ہیں تو میرے پاپا لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں بابو نہیں نیوز لگاؤ نیوز لگاؤ اور ہم لوگ کو تو یہ پتہ رہتا ہے کہ آدھی سے زیادہ آدھی سے زیادہ وہ میڈیا والا جھوٹ ہی بولے گا اور بولتا ہی ہے بے شک آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے وہ بے شک جھوٹ بولتا ہی ہے